سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو ہے مطالعہ کے نوجوانوں کے طلباء کے لیے تفریح کا بنایا اِس طرح بھی جا سکتا ہے کہ جو چیز بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہے اُن نوجوانوں کو جو مطالعہ کے خواہش مند حضرات ہیں طلباء ہیں اُن کے سامنے وہ چیز پریکٹیکل کر کے اُن کو آسان اور سہل زبان میں بتلائے اور اُس کو ناویلانہ انداز اختیار کرے تو ہمیں اُمید ہے کہ ہر طالبِ علم اُس کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے جو بھی بھاگ رہے ہیں پڑھنے سے وہ اُس کو اُس کی طرف مائل ہوں گے اور اُس کو سیر و تفریح کا سیر و تفریح سمجھ کر کے سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے